हैलो तुस गार्ड साह्ब बोला दे में जी थोह्ड़ा बाहर कम्म करना घर में कदें कदें औन्ना ते मेरी मर्जी ऐ कि में अपने टब्बरै कन्नै कोई घूमनै जाना डिस्ट्रिक्ट रियासी च ते ओह् तुसें दस्सना की केह्ड़ी केह्ड़ी जगह शैल ऐ कोह्की कोह्की जगह शैल ऐ हां जी जी जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा में इक दो दिन च गै बनान्ना हां ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ